नोंथाङा टुर गाइद दा माबाहाय जोङो काजिगा काजिरङायाव थांनो नागिरदोंमोन जोङो एसे बुरजा जागौमोन

जोङो दस जन दस जन जागोन

ओमफ्राय काजिरङायाव मा मा नुयो मा गान्दा औ जों जों गान्दा गान्दा बे माबा औ औ लख्रा लख्राफोरखौबो नुगोन ना लख्राफोरखौ होम्बालाय थांजागोन औ थारिख नांगौ औ नै जायो जायो

खारजेनगोन औ औ बङाइगावआव गाखोजेननांगोन ना

दो होम्बा दे औ